हांगाचे कांय थळावे माध्यम म्हणल्यार गोमंतक नवहिंद तशेंच प्रुडंट मिडीया हे आसात हांकां आमचे हांगाचे लोकल लोक आसात ते तांकांय कितेंय खंय जाल्यार त्या खबऱ्यांक सांगता तशेंच मागीर ते लोक येवन हांगा त्या हाची म्हायती काडटात आनी मागीर ते बरयतात अशें हाचेर एक लक्ष्य दिवपाची गरज आसा म्हणल्यार रस्त्या सायडिकचें जें प्लासटीक उडयतात लोक ताचेर खूब एक अशें उलोवपाची गरज आसा कित्याक काय म्हणल्यार प्लासटीक हें खूब वायट आसा जेणें खूब पल्यूशन जाता कित्याक गोरवां किंवा सुण्यांचें मरण जाल्लें आसा तें प्लासटीक खावन तशेंच केन्ना केन्ना त्या प्लासटिकाक उजो लागून तातूंतले हार्मफूल कॅमिकल्स आसा ते वाऱ्यान पसरल्या पसरता तेंवूय बी मनशाच्या आरोग्याक बरें न्हय सो मातशें त्या प्लासटिकार लक्ष्य दिवपाची गरज आसा